हम गेम में उचित गेम खेला जाए खेलते रहते हैं जिस प्रकार से हमें गेम में अच्छा लगता है कि गेम किस प्रकार से अलग अलग गेम है कि जिस प्रकार से हम दो चि गेम खेलते रहते हैं एक लूडो खेलते हैं एक जो एक कीड़ा वाला जो कीपैड मोबाइल में पहले खेला जाता था वह वाला गेम खेलते रहते हैं क्योंकि हमारे पास पहले कीपैड का फ़ोन था तो हम वही गेम मोबाइल में उपलब्ध था कि कीड़ा वाला वही गेम खेलते थे कि क्योंकि हमें अच्छा लगता था तब मैंने एक एंड्राइड मोबाइल लिया कि जिस प्रकार से नया गेम हम लोग को मिला कि लूडो नहीं तो हम लोग पहले एक कॉपी आती थी उसी पर खेलते थे तब हम लोगों ने मोबाइल लिया तो हम लोगों को पता चला कि एक लूडो गेम है जो ऐप डाउनलोड करोगे उसे खेलोगे मोबाइल पर तो हम लोग लूडो गेम डाउनलोड किया तो उसमें हम लोग लूडो खेलना चालू कर दिया क्योंकि हम लूडो ही पसँद करते हैं खेलना है इसके लिए हम लूडो खेलते हैं और लूडो से हमें अच्छा लगता है कि चार चार दोस्त हैं जो हम लोग मिलकर खेल लेते हैं एंजॉय करते हैं कोई कोई दस रुपये लगाता है कोई बीस रुपये लगाकर ऐसे चि गेम खेलते रहते हैं कोई उसे काटेगा कोई उसे काटेगा तो हम लोग खेलते रहते हैं जैसे कि लूडो गेम खेलते खेलते हमने फ़िर उसी गेम पर आ गया उसी गेम में आता है फ़िर एक कीड़ा वाला उसी में भी हम लोग दो तीन चार लोग जो मित्र हैं वही खेलते रहते हैं कि हम लोग को अच्छा लगता हैं जैसे कीड़ा वाला गेम होता है तो जैसे कि हम लोग खेलते रहते हैं गोटी के ऊपर उसमें सीढ़ी सीढ़ी रची रहती है किसी का सीढ़ी पर चढ़ने का शौक़ रहता है नम्बर आता है तो सीढ़ी से चढ़कर वह सीधा डायरेक्ट ऊपर चला जाता है किसी किसी का फ़िर सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते पूरा पहुँच जाता है कम से कम नब्बे पचानवे तो पचानवे जैसे पहुँचता है तो उसका उसके बगल में निन्यानवे साँप वाला रहता है न काटने वाला तो उस पर पहुँचते हैं निन्यानवे तो साँप ने काट लेता है तो सीधा नीचे आते हैं तो चार दोस्त मिलकर खूब हँसते हैं कि कितना जल्दी गया ऊपर तो फ़िर नीचे आया तो वही हम लोग गेम खेलते हैं क्योंकि हम लोग गेम को उचित सबसे अच्छा वही लगता है और यह पब्जी गेम यह फ़्री फायर वगैरह हम लोग इसमे खेलते रहते हैं हैलो हैलो हैलो बोलते रहते हैं कोई उधर से फ़ोन करता है कोई इधर से बोलता है कोई गाली देता है कोई कुछ इसमें चार दोस्त बैठकर अपना फुल इंजॉय करते हैं लूडो गेम खेलकर हम लोग अपने अपने घर में बैठकर आराम से गेम खेलते हैं ए सी में हम लोगों को गेम में सबसे अच्छा और उचित लगता है लूडो गेम इस प्रकार से हम लोगों को पसंद करते हैं लूडो गेम बस और कुछ कोई गेम नहीं खेलते हैं